मां जूनागढ़ शहर में रहंदी आ्यांहि हीउ विस्तारु पहाड़ी ऐं जंगल विस्तारु आहे हिते सीयारे में सीउ पवंदो आहे ऐं उन्हारे में सहनु न थिए अहिड़ी गर्मी थींदी आहे पर हितां जो सौमा चौमासो जी त ॻाल्हि न कजे छो त हिते हद खां ॿाहिरि बरिसात पवंदी आहे हिकु दफ़ो हिते हिकु ॾींहं में वीह इंच बरिसात पई हुई सभिनी जे घर में पाणी हली वियो ऐं वण घर सभु किरण लॻा हुआ गायूं कुता गाॾियूं सभु तरनि पिया माण्हू इलाही डिॼी विया हुआ अहिड़ी बरिसात मां पहिंजी ज़िंदगीअ में पहिरीं दफ़ो ॾिठी हुई तॾहिं सभु बीमारु थी विया हुया सभिनी खे बुख़ार सर्दी थी विया हुआ पोइ उन्हारे जी ॻाल्हि करियूं त हिते पहाड़ इलाही आहिनि तॾहिं हिते गर्मी हद खां ॿाहिरि थींदी आहे हिकु दफ़ो त मां इलाही वॾो बदिलाव ॾिठो उन्हारे जे मौसम में हिते बरिसात अची पई अहिड़ो बदलाव मां पंहिंजे ई शहर में ॾिठो आहे हीअं ई असां जे शहर जी जल वायू अहिड़ी कुझु अहिड़ी तरह सां आहे